हांव दिया नायक उलयतां आनी हांवें बाय मिस्टेक हांवें चुकून रिचार्ज करता आसतना दुसरो दुसरो नंबर घातलो हांवें रिचार्ज केल्ल हांवें चारशे रुपयाचे रिचार्ज केल्ले एक म्हयन्याचो प्लॅन आशिल्लो पूण पूण तें आतां सद्द्या दुसरो रोंग नंबर घातलेले चुकीचो नंबर घातलेल्या कारणान म्हाका रिचार्ज जावना सो हांव तुमचे कडेन मागणी करता की मातशें तें रिचार्ज केल्लें तें कॅन्सील करचें आनी जाता तितकें बेगीन म्हाका परत रिफंड करचे हांव म्हाजी ट्रान्जॅक्शन आय डी नाजाल्यार गुगल पेयाची यू पी आय आय डी हांव तुमकां जाय जाल्यार सेंड करता प्लीज म्हाका बेगीच्या बेगीन कळोवन दियात की इशू तुमचो किदें जाला तो आनी हांव हां म्हाका बरें म्हाका मनाच्यान बरें दिसतलें इफ तुमच्यांनी ते बेगीच्या बेगीन रिजॉल्व इशू रिजॉल्व केलो जाल्यार देव बरें करूं